मैं एक हफ्ते पहले एक वनप्लस का हैडफ़ोन लेके आया वो दो तीन दिन तक तो अच्छा बजा लेकिन फिर धीरे धीरे उसका बैटरी पावर कम होने लगा वो दो घंटे भी अगर अच्छे से बजने लगता था तो उसका बैटरी उतर जाता था और उसमें फिर धीरे धीरे अवाज़ की प्रॉब्लम आने आने लगी एक कान में अच्छे से अवाज़ नहीं आता था कम आवाज़ आने लगा धीरे धीरे मुझे वो ख़राब हो गया मुझे वो बहुत बेकार लगा